ہلو کیا میری بات فلپکارٹ کسٹمر سروس سے ہو رہی ہے جی ابھی تھوڑے دن پہلے میں نے ایک فین خریدا تھا جی ہاں یہ لائٹ ویٹ ہے تو اس کو اٹھا کر رکھنے میں آسانی ہوتی ہے ہاں اس میں ہوا بھی بہت اچھی آتی ہے لیکن تھوڑے دن کے بعد یہ خراب ہو گیا یہ چلتے چلتے رکنے لگا

اس کے وائر کی لمبائی بھی بہت کم ہے جی اس کو سوئچ بورڈ سے زیادہ دور تک بھی نہیں رکھ سکتے ہاں کبھی کبھی اس کو چھونے سے کرنٹ بھی لگ جاتا ہے

مجھے لگتا ہے میرے پیسے اس کو خریدنے کے بعد ضائع ہو گئے یہ مجھے پسند نہیں آیا